کہیں جاتے ہیں فوٹوگرافی کا بہت شوق ہوتا ہے سب کو کھنچوانے کا کوئی بھائی ہوا کوئی بھائی ہوا اپنا ہوا اس کے ساتھ گئے تو کھنچوا لیے فوٹو کوئی اپنا ہی فوٹوگرافر ہے تو انہیں سے کھنچوا لیے سب کو مطلب آج کے دور میں سب کو فوٹوگرافی کا ضرورت ہے سب اپنے موبائل میں رکھتے ہیں فوٹو نکال کے رکھتے ہیں فریم نکلوا لیتے ہیں اور کہیں گھومنے جاتے ہیں اچھے اچھے جگہ اچھے اچھے جگہ گھومنے جاتے ہیں تو وہاں کھنچواتے ہیں کوئی ہمارے ساتھ ہے کوئی ہمارے گھر ہی میں ہوتا ہے کھنچوانے والا فوٹوگرافر تو اسی کے ساتھ جاتے ہیں اس کو لے کے جاتے ہیں تو وہاں اپنا اچھے اچھے جگہ جاتے گھومنے تو وہاں پہ مطلب کھنچواتے ہیں فوٹو اچھے سے فوٹو کھنچوانا چاہیے اپنے موبائل میں رکھنا چاہیے آج کے دور میں بہت ضروری ہے فوٹو کی بھی بہت اہمیت ہے اور زیادہ سے زیادہ فوٹوگرافر بھی اب بہت ہے پہلے اتنے نہیں تھے اب بہت ہے اور کھنچوانا چاہیے سب کو ہم بھی کہیں جاتے ہیں تو کھنچواتے ہیں